जोङो संनाय खावनायावनो मोनसे गोनां खामानियानो जाहैबाय मोनसेया गेस मोनसेया अदाब अदाबआ जाहैबाय जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोनाय अदाब आरो जोङो दानि बाहायनो बाहायबाय थानायानो जाहैबाय गेस गेसानो जाहैबाय स्टेनडार्द आरो अदाबानो जाहैबाय जोंनि माबा जोंनि गोदोनिफ्राय बाहायबोनाय आरो बे अदाबावहाय सङोब्ला जोङो बे जोङो दा बेबायदिनो गेस सावोब्ला जोङो फैसा सोनांगौ आरो अदाबाव सङोब्ला जोङो बिदिनो बनफोरजोंनो जायो गुन्द्रा गुन्द्रि बनफोरजोंनो जायो आरो बेबायदिनो गेस बाहायोब्ला जोङो एसे साब'दानाव थानांगौ खाथि खालाफ्राव लाइतार बायदिसिना दोननो नाङा आरो सिस्रि सिला माबा माबि सि बायदिसिनाफोरखौ जोङो खाथियाव थानो नाङा आरो गेसफोरखौ बाहायोबा बेबायदिनो खोरखि खाथिफोरजोंहाय इसे दोननांगौ जेन माबा मोनसे साब'दानावहाय जोङो थायो बेबायदि थानांगौ आरो आरो जोङो दा संग्राफ्रा जाहैबाय सिगांनि जुगनिया दावदाबखौनो मोजां मोनो जोङो दावदाबाव बाहायोब्ला जोङो जेबो गिनाङा आरो जोङो बेखौ बाहायबाय थाखानाय हिसाबै जोङो सिगांनि मानसिफ्रा बेबायदिनो एक्सपिरियेन्स थाखायो दावदाबफ्रा आरो दा बाहायनाया जाहैबाय साब'दानाव थानांगौ जाहाथे ब्रास जायै बायदि जोङो गोजानाव थानां थानांगौ आरो जोङो दानि जुगनि मानसिफ्रा जोङो स्टेनडार्दखाय स्टेनडार्दआव थायो आरो गेस बाहायो अर सावबाय थानो बायो सिनजा सुबाय थानो बायो बेफोरबायदि ओंखायनो जोङो गेसखौ मोजां मोनो बेबायदिनो आंबो दायो दावदाबखौ बासै बेबायदिनो सोलायनाय हिसाबै जोङो बोथोरखौ सोलायनाय हिसाबै जोङो दावदाबखौनो बांसिन बाहायोमोन दा जोङो सोलायनाय हिसाबै गेसखौनो बांसिन बाहायनाय जासै मानो होनोब्ला बेबायदिनो थौफ्राबो गोसोम जाया हांगार नाङा बेबायदिनो गोजोङैनो थायो माने ओंख्रिनि ओंखाम संनायनि दागल' थायो बेफोरबायदि आरो जेबो आखाइफ्राव हांगारबो थाया माबो थाया गेस बाहायोब्ला आरो दस्रा दस्रि बेबायदिनो दावदाबावहाय अर सुयोबा थौवानो गासिबो गोसो जाजोबो बिनिखायनो जोङो थौफोरखौ दानि मानसिफ्रा मानजिनो बासै बिनिखायनो नै दायो दावदाबखौ दोन्नानै जोङो बांसिन गेसखौसो सालु खालामसै आरो जोङो खनट्र'लावल' थानांगौ आरो बेबायदिनो बिदि गेस सावोब्ला जोङो माबायाव थानांगौ इसे माबायाव बेफोरबायदि बेनो साबसिन जायो